जी सर प्रणाम सर हम विभास बजै छिए सर अपनेके कॉलेजके स्टुडेन्ट आओर जी आओर सभ सर ठीक छै सर हमरा एगो रजिस्ट्रेशन करेबाक छलै आओर दोसर हमसभ हरिजन वर्गसँ आबै छिए सर वएह अनुसूचित जातिमे हमसभ आबै छिए तऽ हमर सभके लेल जे छै से अपनेके यहाँ कोन कोन बेबस्था छै कोन प्रकारके पढ़ल लिखल आ माफी आओर फी सब माफी देबै श्रीमान की नहि से किछु आगेके किछु जानकारी देतिए जी अच्छा अच्छा जी जी जी जी अच्छा रजिस्ट्रेशन दस दिन

जी हमसभ तऽ हरिजन वर्गके छी अनुसूचित जाति जनजाति वर्गके लोक हमरासभ लए तऽ किछु विशेष बेबस्था हेबाक चाही अहाँके कॉलेजमे शुल्क माफी से हमर हेबाक चाही अच्छा अच्छा पूरा माफी नहि छै किछो माफी करबै ने सर जी अच्छा ठीके छै जी सर पढ़ै तऽ छिए अब आशिर्वाद अपने सभके तैयारी पढ़ैके तऽ कऽ रहल छिए अपने गुरु छिए तहन जी जी जी तैयारी कऽ रहल छिए आ सर हमरा इहो पुछनाइ रहै सर कॉलेजमे जे छै से हमसभ अनुसूचित जाति वर्गके रहै के लेल छात्रावास सभके बेबस्था नहि भेल छै सर हॉस्टलमे हमसभ दूरके लोक छिए हम चाहै छिए जे होस्टलेमे रहि जेतहुँ हँ आओर कॉलेजमे हॉस्टल अपनेके एलॉट कऽ देतिए हमरा नामसँ एगो जी

ठीके छै सर तऽ हमर रजिस्ट्रेशन लए एबै अपने लग आओर रजिस्ट्रेशन हमर करबा देल जेतै जी जी

अच्छा अच्छा जी फोटो लऽ कऽ आबऽ पड़तै जी जी जी अच्छा अच्छा ठीके छै

जी अच्छा ऊपरवला ऑफिसमे अपने रहै छिए ने जी

ठीक छै सर तब राखै छिए ठीक छै सर प्रणाम सर